काम करैके बादमे हमरा आओरके मतलब शरीर स्वस्थ रहै छै ठीक रहै छै मतलब कोनो तरहके परेशानी नहि आबै छै जेना कोनो काम आओर कै के आबै छै तऽ स्वस्थ नहि रहै छिए ठीक रहै छिए आओर काम धन्धा करै छिए किछु करै छिए तऽ योगा मतलब मने कि कोनो दुख नहि आबै छै कोनो बेमारी नहि आबै छै यानीकि मतलब ठीक रहै छिए स्वस्थ रहै छिए आओर रहै छिए योगा करैके मोन मेन मतलब दुख बेमारी कोनो चीज नहि आबै छै शरीर आओर ठीक ढङ्गसे रहै छै योगा करै छिए हमरा आओर तऽ मतलब सब काम धन्धा करैमे ठीक रहै छिए मतलब कोनो चीजके टेन्शन नहि आबै छै चिन्ता नहि आबै छै योगा करैके मतलब शरीर बढ़िआँ रहै छै हमरा आओरके